मुंहिंजे माउ पीउ जे रिटायरमेंट नज़दीक आहे उन्हनि खे सिहत वीमो चुंडण जे लाइ मां इनपुट चाहींदो आहियां इन ई करे मां सिनियर सिटीजन हैल्थ इंश्योरेंस प्लान जे लाइ मां एलआईंसी वियसि ऐं उते वञी हिननि जी डॉक्टरनि खां सिहत जे बारे में सॼो कराए ऐं पोइ हिननि जो सॼो उन्हनि प्रिमियम में फ़ाइदो पए अहिड़े हिसाब सां मां हिननि खे प्लान उन्हनि एलआईसी वारनि खां कराए जीअं हिननि खे बीमारियुनि में पतो आहे बीमारी में फ़ाइदो पए ऐं दवा दारू हिननि जो सहुलो थिए ऐं पैसो बि सहुलो मिले हिननि खे ऐं मां इन हिसाब सां इहो बि हिकिड़ो पुटु बराबरि आहे